नमस्ते नमस्ते हम यह कह रहे थे आपके पास कौन कौन से गुलाब के पौधे हैं कौन

अच्छा कितने रेट के मिल जाएँगे

और यह पीला वाले का

और कौन सा भराइएटयू लाल वाले में वह गुलाबी में कितने का पड़ेगा

हाँ

गुलाबी वाला दे दिजये कैसे उसको क्या करना है कौन से गमले में लगाया जाए की बढ़िया हो

अच्छा नहीं गमले में लगता जाता तो अच्छा लगता उसे लगाने बाद खूबसूरत लगना चाहिए जैसे की उसको मकान होगा उसपर रख दिया जाए लगा लगा गमले वाले में रहेगा तो अच्छा

लेकिन दाम तो ज़्यादा बता रहे हैं आप

चलिए ठीक है तो उसमें दे दीजिएगा एक रेड वाला दे दिजीएगा और क्या गुड़हल के फूल होंगे आपके पास तो उसको भी दे दिजीएगा

और क्या वह गेंदा का फूल होगा दे दिजीएगा गेंदा का फूल होगा तो दे दिजीएगा हँ पीला वाले में जो होता हे वो या तो फिर एक और आता है कलर का थोड़ा

ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वह तो लेने के लिए ले ही लिया जाएगा ठीक है नहीं नहीं गमले में नहीं गमले में ही लगा दे लगाया जाएगा नहीं नहीं डब्बे वाले में इसको लगाया जाएगा माँगा पड़ता है प्लास्टिक वाला डब्बा जो होता थोड़ा सस्ता

ठीक है